लॉकडाउन च में बड़ी हारीं चीज़ां बनाइयां जि'यां लॉकडाउन होई गेदा हा केह् करना हा घर खाना पीना गै कम्म होंदा हा कम्म ते किश करी निं सकदे हे भी घरै आह्लें गी किन्ना तंग करना हा मम्मी ई किन्ना तंग करना हा भी केह् आखना मम्मियै ई मम्मी आ ओह् चाह् बनाई देओ मटर पनीर बनाई देओ केह् बनाई देओ सेह् बनाई देओ किन्ना गलाना होंदा हा घरै आह्ले बी तंग आई जंदे हे भी आपूं दमाग आया सोचेआ कि यरो आपूं गै बनाचै घर कि एक्सपीरियंस बी होई जंदा थोह्ड़ा बनाना तजुरबा आई जंदा तरीका आई जंदा बनाने दा इस लॉकडाउन दी बजह कन्नै में बड़ी हारियां चीज़ां बनाइयां मिगी बड़ी हारी चीज़ां बनाना बी आइयां जि'यां में हू'न बनाना होना घर अपने खीर बनाऊ ओड़ी मटर पनीर बनाऊ ओड़ेआ सांबर बनाऊ ओड़ेआ डोसा बनाऊ ओड़ेआ बड़ी हारी चीज़ां में लॉकडाउन बिच में फास्ट फूड बड़ा बनाया मतलब आपूं दिक्खियै बी यूट्यूब पर दिक्खी कदें कुदै दिक्खी ते घधरै आह्लें ते फास्ट फूड असें बनाना दिंदे नेहें बाऽ चलो लॉकडाउन बिच में आपूं गै बड़ा हारा फास्ट फूड बनांदा हा घर मोमोस बनाई ओड़े कदें किश बनाई ओड़ेआ मतलब बड़ी हारी चीज़ां बनाइयां डोसा मेरा मेन प्रैफरैंस रौहंदी ही डोसा खाना में डोसा खाना घर में डोसा बनांदा होंदा हा घर अपने ते इक्क बनांदा होंदा हा मोमोस कदें कदें में बिच ओह्बी बनाई ओड़दा हा नूड्ल्स बगैरा बनाई ओड़दे हे जेह्के साढ़े मोमोस होंदे हे मिगी मतलब बड़ा मज़ा औंदा हा स्टीम मोमोस खोने गी मज़ा औंदा हा पर मेरे घर स्टीमर निं हा एह्दी पिच्छें की लॉकडाउन बिच एह् दस्सें बीहें बनाना एह्दा फायदा केह् होआ कि मिगी मोमोस बनाना आई गे मिगी सगुआं अपना गै अलग दमाग आया अपना गै अलग दमाग आया मिगी इक्क में सोचेआ घर स्टीम मोमोस कियां बनाचै ते घर कोई स्टीमर ऐहा निं हा भी में सोचेआ कुक्करै च पानी पाई ओड़ ओह् जाली जेह्ड़ी होंदी साढ़ी छाननी छाननी होंदी आटा छानने आह्ली ओह् छाननी धोती में कुक्करै च रक्खी मोमोस बनाये ओह्दे पर रक्खे भी दिक्खेआ में स्टीम मोमोस बनी गे बाऽ खाने गी मिगी सोआद लग्गेआ क्योंकि अपने हत्थें बनाए दे इक्क अलग गै खुशी होई सोआद बी ऐहा इ'न्ना पर जेह्की मनै गी खुशी होई ओह्दे कन्नै मिगी बड़े चाऽ चाऽ कन्नै सोआद लग्गे सारें ई दस्सां घर कि दिक्खो मोमोस बनादे स्टीम मोमोस बनादे मज़ा आई गेआ खाने गी ओह्दे बाद में दिक्खेआ कि स्टीम मोमोस बनाने गी मैदा लगदा मैदा गुन्नाना्न होऐ ना तेलै कन्नै गुनना पौंदा थोह्ड़ा निक्के निक्के फुलके जन बनाने पौंदे इक्क बड्डा फुलका बनाया गलासै कन्नै कट्टेआ जेह्का कंढै आह्ला गलास होंदा पतला ओह्दे नै कट्टे दे निक्के निक्के फुलकै बनाए न्यूट्री पाई फिर एह्दे च थोम थोम पाया थोह्ड़ा मसाला पाया न्यूट्री पनीर पाया गोभी पाया जेह्दे आह्ले बनाने होग ओह्दे आह्ले बनाए अं'ऊ जादै बनांदा होंदा हा पनीर आह्ले बिच बिच बनाए कुदै जादै अं'ऊ बनांदा होंदा हा न्यूट्री आह्ले न्यूट्री निं बंदगोभी आह्ले कि पनीर थोह्ड़ा मैहंगा आई जंदा हा भी रोज़ इ'न्ने पैसे कुत्थुआं खर्च करने घरै आह्ले थोह्ड़े दिंदे हे अपनी बी जेह्की गोझै थोह्ड़ी धनराशि होंदी ही तां उ'ऐ यूज़ करनी पौंदी ही ते एह्दे करने नै भी अं'ऊ बनांदा होंदा हा स्टीम आह्ले फ्राई मोमोस मिगी इ'न्ना सोआद निं लगदा ऐ मिगी खाने च स्टीम मेरे फेवरेट न इस करियै अं'ऊ बनांदा होंदा स्टीम मोमोस ते घर नूड्ल्स बनाये इक्क बारी में ओह् बने निं माये ओह् सोआद निं आया यरो ओह् इं'या कोई जाच निं आई ते जादै कन्नै ओह् दूई चीज़ कोई मेरी पास्ता पास्ता पास्ता बहुत फेवरेट रेहा मेरा पूरी जिंदगी च हट्टिया आह्नेआ अपने बीह् रपेऽ दा पास्ता आंदा ते पानियै च बॉईल कीता थोह्ड़ा तेल पाई बनाया प्याज कट्टेआ थोम लहसन अदरक पाया थोह्ड़ा क्ट्टी कुट्टी पाना अदरक सॉस सॉस पानी इम्यूनी वाईट सॉस पास्ता बनाना ओह्दे आस्तै भी बनाना केह् थोह्ड़ा दुद्ध लैना दुद्धै च पाया थोह्ड़ा ते मैदा पाई प्याज पाना इक्क ते उसी बोआलना शैल करियै ओह्दे केह् होंदी वाईट सॉस बनी जंदी वाईट सॉस बनी पास्ता बॉईल करियै ओह्दे च पाया काले मर्च पाये मसाला पाया थोह्ड़ा शैल लून पाया मर्च पाई इं'या सोआद बनी जंदा वाईट पास्ता व्हाईट पास्ता खाने गी मज़ा आंदा पर जि'न्ना मिगी रेड पास्ता खाने गी मज़ा आंदा हा खाने गी इ'न्ना व्हाईट पास्ता निं आंदा बाकी में बड़ी हारी डिशां ट्राई कीतियां बाऽ बड़ियां डिशां बनाइयां लॉकडाउन च ते होर किश कम्म निं हा कम्म केह् होना हा उ'ऐ खाना पीना ते सुत्ते रौह्ना पूरी ध्याड़ी उट्ठे भई खाद्धा भी सुत्ते मतलब लॉकडाउन बनाया छड़ा खाना ते भी इ'यै रौहंदा हा बड़ी मतियां चीज़ां ट्राई कीतियां जेह्की अपने दमाकै आंदी ही खानै आस्तै बाकी घरै दी रुट्टी अं'ऊ घर आपूं गै बना दा होंदा हा ओह् शामीं लॉकडाउन च मम्मी बाजारै ई जंदे हे कुदै कदें तां अं'ऊ घर बनाई ओड़दा होंदा हा रुट्टी बनानी होंदी ही आपूं बनांदा घर अं'ऊ भापा बी होंदे हे भापा मेरे घट्ट गै बनांदे हे चाम्प बी अं'ऊ बड़ी अच्छी बनाना होना ते बाकी भी लॉकडाउनै च होर कोई कम्म निं ते भी उ'ग्गै खाना कम्म हा बड़ियां डिशां ट्राई कीतियां